हैलो गुड मोर्निग मैम मैं मैं मैं शिखा मात्रे बोल रही हूँ मैम आपके कॉलेज की स्टूडेंट हूँ मैम मैं फाइनल इयर की स्टूडेंट हूँ मैडम आपसे एक बात करनी थी क्या आपके पास फ्री समय है अभी बात करने के लिए मैडम मैं ये कह रही थी कि मैं न घर से कॉलेज आ रही थी बस में तो मैडम मेरा बैग चोरी हो गया और उस बैग में मेरी है न कॉलेज की आई डी भी थी तो वो है न चोरी हो गई है तो मैडम मुझे दुबारा से आई डी बनवानी है तो क्या ये बन सकती है मैडम मैं घर से आ रही थी कॉलेज में तो वो मैंने बैग में ही रख रखी थी कॉलेज में आकर तो मैं गले के अंदर रखती हूँ वो आई डी वो बैग में रखी थी मैडम मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगी मुझसे गलती हो गई है तो मैडम आप प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे इसमें आई डी बनवाने में मैडम आप मुझे इसकी प्रक्रिया बता दीजिए मैं इसको दुबारा बनवा बनवाना चाहती हूँ मैडम हाँ मैडम तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको आई डी को दुबारा बनवा दीजिए मैडम जी मैडम

जी मैडम आप मुझे बता दीजिए इसको आई डी बनवाने की क्या फीस लगेगी इसका कितना भुगतान होगा मैं करवा दूंगी कॉलेज में जी मैडम ठीक है मैडम तो मैडम मुझे इस आई डी बनवाने के लिए किस से मिलना पड़ेगा कॉलेज में हाँ जी मैडम मैं न परीक्षा तक तो शायद ये बन जाएंगी मैं परीक्षा में आई डी लेकर ही बैठूँगी उसमें कोई परेशानी नहीं आएंगी बस आप मुझे ये बता दीजिए कितना मुझे भुगतान करवाना है और किन अध्यापक से मिलना है मैं उनसे जा के मिल लूंगी आप इसका आई डी बनवाने में मेरी मदद कर दीजिए

जी मैडम इसके लिए दुबारा से आपसे क्षमा चाहती हूँ मैडम क्या मैं ये आई डी और ये भुगतान आई डी बनवाने के लिए भुगतान आज ही कॉलेज में कर सकती हूँ मैडम ये आई डी बनने में फिर कितना समय लग जाएगा अभी आप आज के आज ही नहीं हो पाएगा तो मैडम कितने दिन लग जाएंगे आई डी बनने में पाँच छः दिन लग जाएंगे मैडम तो उसके बीच में उससे पहले तो मैडम मेरे फाइनल के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे ठीक है मैम तो ये क्या परीक्षा से पहले नहीं हो पाएगा क्योंकि परीक्षा में किसी टीचर ने मुझे बैठने के लिए कोई मना तो नहीं करेगा न मैडम क्या ये मुझे आप लिखित में दे सकते हैं ताकि जब कोई एग्ज़ाम के समय आए तो मैं उनको दिखा दूँ आपका लिखा हुआ पत्र ओके ठीक है मैडम धन्यवाद